जेहकी अज्जे दी टेकनालजी ऐ ओहदे बिच अज्जे दी जेहकी नमीं टेकनाालजी ऐ ओह्दे बिच जेहकियां साढ़ी स्मार्ट वाचां न स्हाड़ी जेहकी घड़ियां न ओह्दे बिच बी जेहकी जीपीएस सिस्टम जीपीएस सिस्टम लग्गे दे जेहदी वजह नै अस जिन्नी बी स्हाड़ी प्रोग्रेस ऐ जिन्ना बी अस मतलब के जेकर रनिंग जेहके असें दौड़ लाई दी ऐ ओह्दा जेहका जिन्ना बी स्हाड़़ा डिस्टैंस ऐ डिस्टेंस होई गेआ जेहके स्हाड़े जेहके स्हाड़े कदम जेहके असें चले दे न ओह् बी अस इनें वाचें उप्पर नापी सकने होर बी जेहकी स्हाड़़ी जिन्नी बी प्रोग्रेस ऐ यानि की स्हाड़ी जेहके होर बी जेहके असें जेहकी जियां साढ़े कैलरीज़ जेहकी साढ़ी असें कैलरीज असें एनर्जी लाई दी ऐ ओह् बी एह् जेहकी वाचेस हैन जेहकी घड़ियां न एह् असेंगी सनाऊ उड़दियां न इंदे बिच ऐसे सेंसरग्गे दे होंदे न जेह्दी वजह नै एह् जेहकी हार्ट जेहकी स्हाड़े दिले दी धड़कन एह् बी नापी सकदे न इनें इनें यंत्रें इनें जेहकी घड़ियां न इंदी वजह नै इये स्हाड़े जेहका दौड़़ ऐ दौड़ बिच बड़े ही फायदेमंद होंदे न की कि इंदे वजह नै अस अपनी जिन्नी बी स्हाड़ी प्रोग्रेस ऐ ओह् अस नापी सकने आं स्हाड़ी हर इक्क गतिविधि ऐ इनें वाचें उप्पर अस्स नापी सकने और इनें वाचें बेच्च अज्जे दे टैम उप्पर होर बी जियां स्हाड़े अस्स फोन चुक्की सकने कुसे गी फोन लाई सकने इनें इनें घड़ियें उप्परा और मेरा गोल इयै के में एक्क साल दे अंदर अंदर पंज किलो वजह घट्ट करना ऐ ते मिगी पूरा विश्वास ऐ कि जेहकी एह् जेहकी घड़ियां न इंदी वजह नै मिकी पूरा फायदा होग